हाँ और कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो हमने घर में एक छोटा सा बगीचा बना रखा है उसमें हम कुछ सब्ज़ियाँ उगाते हैं फल एक बार लगाने की कोशिश करी थी पपीते के बीज डाले थे पर वो फल हमारा वो पेड़ हमारा थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर अपने आप ही वो मुरझाने लग गया था उसकी हमने कोशिश करी थी घर में हमने जैसे आलू उगा रखा है मिर्ची उगा रखी है धनिया है या मीठे पत्ते हैं ये सब हमारे घर पे हम उगाते हैं हाँ एक दो बार बैंगन उगाने की कोशिश करी थी पर वो सब ऐसा काफ़ी पेड़ लगाए थे सब्ज़ियों के पर उसमें सिर्फ़ तीन या चार ही हमारे बिल्कुल सफ़लता पूर्वक बड़े हुए और हम वहाँ से जैसे मेथी है हरी मेथी हरी मेथी भी उगाई थी तो हाँ उनका हम जब रुत आती है तब वो अच्छे से पेड़ पे वो सब सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं मेथी है ये तो हम उनका उपयोग घर पर ही करते हैं और जैसे आलू है या हरा धनिया है तो ताज़ा ताज़ा धनिया ताज़ा मीठा पत्ता ये सब हमको घर से ही घर के पौधों से ही मिल जाता